सुदाकर सत्यवान फ्रांसीस झेवियर थॉमस कोस्मा रमाकांत शशिकला शशिकांत एपिदास रोजलीन क्रमेलीन पेद्रू कमलाकांत दामोदर बालचंद्र आनी विश्वास काली विश्रांत समाती रुपा कुंदा कलिंदी शोभा गना गिरीश आनी अनंत अमृता सुमित्रा सीता जयश्री जयंती सुगन सुननंदा कमील आनी कुशान शिवाद्र प्रकाश आनी दुलशीन केली प्रिया आनी रामाकांत रामनाथ महादेव गोपीनाथ मलिका काशिनाथ लुईस रोसाझीन आपीस एंड रोजर जॉनिता श्रध्दा आनी आरती इवलीन चॅल्सिया एनॅट एण्ड शिवानी दिव्या उन्नती विभा वासुदेव शिवराम सुरेश रमेश आदित्य सोहल महेश मनीशा आनी नीता कक वॉटेल्स अक्षा एण्ड राहुल मिना रोहन संदर्श साईराज आयुशी सुप्रिया रेशमा एण्ड सलो सानिया एण्ड रोहन दिव्या सानिया सिया दिया प्राची निथी साहीली किर्ती प्रेरणा अक्षरा सीमा वनश्री संतोश संतोशी प्रज्योत वैभव एण्ड सौंदर्या रुपाली साक्षी स्विझल प्राज प्रांजना प्राजक्ता एण्ड मोनिका जोजफ एण्ड जॉन्सन मिलोशा एण्ड अनुष्का मॅकिनली एण्ड विष्णू एण्ड वॉटेल्स वॉटेल्स श्रीनिधी शुभाश शुभम श्रवण एण्ड रुद्राक्ष सेजल शुक्रिया आर्यन गोविंद श्रावणी केतन वॉटयेल्स पलक राजेश दिपाली संजना पुजा स्नेहा दिपक दिपाश्री दिव्यांश एण्ड स्वयम सिमरन एण्ड वॉटयेल्स चॅल्सिया एनड्रिया सिमरन एक्सिल्डा एण्ड शांती आदित्य तृप्ती एण्ड अदिती एण्ड आनी कोण जावं शकता स्विजल आनी क्षमिता रक्षा अभिजीत निशा विजील मेवरीक एण्ड मॅक जॅक्शन एण्ड फरेरा सुजेन एण्ड एलेकझेंडर

नरेंद्र एण्ड नवीन आशिश आशिता अस्मिता एण्ड अंकीत अंकिता रमेश जोया एण्ड या इनाफ